जी हाँ आप कौन हाँ नमस्कार आप कौन मेघा मेम आप आप मेघा बोल रहे हो सो पूरा परिचय दीजिए आप अपना जी जी जी जी जी जी

कॉलेज से कौन सी इयर में पढ़ते थे आप बी एससी लास्ट इयर से ठीक है ठीक है तो आपको एक एप्लिकेसन सम्मिट करानी पड़ेगी आप इससे पहले बी एससी सेकेंड इयर तो अब आपने इंदौर में उनके आपके फ़ादर का ट्रांसफ़र हो गया है तो इससे पहले फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की आपको मार्कसीट है आपके पास मार्कशीट उसकी फोटो कॉपी आप साथ में लगा कर और आपका रोल नम्बर जो आप एडमिट कार्ड है उसको भी आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप और साथ में एप्लिकेसन दोनों सम्मिट कर दीजिए कार्यालय में पहले आप पहले आप मेरे पास लेकर आना तो उसको मैं मार्क कर उसको मैं मार्क कर दूँगा पहले मैं चेक कर लेंगे उसमें क्या है क्या नहीं है ठीक है है ना और आप एप्लिकेशन बना देना अपने फ़ादर की ट्रांसफ़र कौन सी डिपार्टमेंट में है इलक किसमें जी जी जी एम टी वी में में ठीक है ठीक है ठीक है तो आप मैं भी एम टी वी डिपार्टमेंट में तो ए पापा आपके यही ही डिपार्टमेंट में होंगे एम टी वी से तो आप उनको दे उनकी एक एप्लिकेशन बना दीजिए पापा का ट्रांसफ़र ऑर्डर में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ठीक है आप एप्लिकेशन सम्मिट कर दीजिए कार्यालय में ठीक है ठीक है